ग्रांऽ बिच्च लोक बमार इ'यां होंदे थोह्ड़ी निक्की मुट्टी बमारी होऐ तां उनें कदें जाना गै नी दस्सने गी चैक कराना नी दवाई नेईं खानी लेआए कुदै टिक्कियां हट्टिया लेई आए खाउड़ियां टिक्कियां होई जंदा फर्क बल्लें बल्लें ज्यादा कम्मै गै रौंह्दी पेदी कम्म करो नां रुट्टी खानी टैमे नां कोई पानियै दा पता रुट्टियै दा नेईं पता खाद्धी तां खाद्धी नेईं खाद्धी तां गेई ध्याड़ी इ'यां गै निकली गेई कम्मै पिच्छै गै पेदे रौंह्दे ते बमार होना गै फ्ही उ'नें नां कुसै दस्सना ते नां कुदै जाना आक्खी बी दस्सो तां बी ना नेईं जाना खाउड़ी दवाई होई गेआ फर्क थोह्ड़े चिर तां ठीक ऐ हून बाकी होर बैडै'र पेई गे जेल्लै तां फ्ही उं'दी देख रेख करना मुश्कल होई जंदी हून साढ़ै गै इक ताईं हियां साढ़ियां तां डंगर रक्खे बड़े बूहटै'र चढ़ियां उत्थुआं रुलकियां लक्क गै त्रुट्टी गेआ बड़ा मुश्कल होएआ बड़ी भारी सेवा करनी पेई कि'यां करनी ही कोई दो आदमी कन्नै लोड़दे ठोआलने ई बाह्लने ई सेवा करो रुट्टी खलाओ कपड़े धो सारे कम्म दुए जने गै करना पौंदे आपूं केह् करना फ्ही पेई गेइयां खट्टै पर जिसलै तां किश नी होएआ अपना अस्पताल कोई कश होंदे नेहे ते कुत्थें लेना दस्सने कुसैई ज्यादा बड्डी ते इ'यै मुश्कल ऐ साढ़े जेह्के ग्रांऽ च कोई अस्पताल गै नी होंदा दूर गै लेना पौंदा आदमियें दस्सने ते ओह्दे लाकै आदमी जंदा गै नी दूरै ई कौन जा चुक्की चुक्की कु'त्थै लेना गड्डियां नी होंदियां जाने गी लेओ तां चुक्की चुक्कियै लेना पौंदा कुसेई बड़ी मुश्कल औंदी साढ़े ग्रांऽ बिच्च लोकें ई बेचारें बिंद'क कोई बमार होई गेआ तां दूर गै जाना पौंदा असें लोकें ओह्दे करी जेह्का लोकें गी ज्यादा दुक्ख होई जंदा के बमार होई जंदे ज्यादा लोक बाकी यरो टेमै दे खाओ नेईं अपना नेईं कोई ध्यान रक्खै अपना ते फ्ही ओह् बमार गै होना उस ज्यादा कोई शैह्रें बिच्चे गल्ल किश होर होंदी अस्पताल बी कश होंदे कोई थोह्ड़ी मती बमारी होऐ तां आदमी झट्ट जंदा उठी दस्सने ई साढ़े ग्रांऽ बिच्च जिसलै कोई बमार होएआ जिन्ने चिर ओह् खट्टै नी उस पजोएआ तां उ'न्ना तकर नी उस दस्सने जाने गै नी कदें चैक कराना नुहाड़ा कोई मतलब गै नेईं ऐ दवाई लेइयै आओ थोह्ड़ी हारी तां होई गेआ फर्क तां ठीक ऐ नेईं होएआ तां चलदे रेह् किलदे रेह् कम्म करदे रेह् खुंबै कम्मै पिच्छै गै पेदै रौह्ना ज्यादा अपनी सेह्द दा ख्याल कोई रक्खना गै नी ओह्का जे हां जे चलो अपना बी कोई होंदा के दस्सने आं ओह् नी दस्सना